जित्थै तक्कर मेरी सोच ऐ कि बच्चें गी अग्गें पढ़ना चाहिदा हायर एजुकेशन लैनी चाहिदी उच्च शिक्षा बिच जाना चाहिदा निं जाना चाहिदा इ'यां फैमिली बिजनेस जेहका अपने परोआर दा जेहका कारोबार चलदा आ दा उसी गै करना चाहिदा जां कोई सरकारी नौकरी तुप्पनी चाहिदी ते मिगी जित्थै तक्कर लगदा कि अगर बच्चा पढ़ने आह्ला ऐ ते उसी अपनी अग्गें पढ़ाई अपनी अग्गें जारी रक्खना चाहिदा ते जेह्ड़ा बच्चा जिसी लगदा कि नेईं मी नेईं पढ़ी सकनां इ'यां जोर जबरदस्ती देइयै ओह् पढ़ा दा पास होआ दा पढ़ा दा पास होआ दा ते इयां बड़ा इ'यां तनाव आह्ली जिंदगी जिया दा ते मेरे स्हाबै कन्नै उस बंदे गी पढ़ाई छोड़ी ओड़नी चाहिदी ते अपना जेह्का कारोबार ऐ उसी सम्हालना चाहिदा इ'यां कोई नौकरी तुप्पनी चाहिदी जेह्की उं'दी जगह् कोई अपने आस पास होऐ जित्थै उ'नेंगी नौकरी थ्होऐ ते जेह्ड़ा बच्चा पढ़ने आह्ला जिसी शुरू बिच्चा दा ऐ जिसी इंटरैस्ट ऐ पूरा इ'यां खोए दा रौंह्दा पढ़ाई दे बिच उसी अच्छा लगदा पढ़ना ते उसी अग्गें अपनी पढ़ाई जारी रक्खनी चाहिदी ते जेह्ड़ा बच्चा ऐवरेज ऐ ऐवरेज निं आखनी मी मतलब जेह्ड़े बच्चे जिसी इ'यां पढ़ाई बिच निं ऐ इंटरैस्ट बस इ'यां आखदे निं अग्गें दौड़ पिच्छे त्रट्टी चौड़ एह् आह्ला कम्म निं करना ओह् बच्चा पढ़ै जिसी मतलब अगला बी चेत्ता र'वै पिछला बी चेत्ता र'वै सब चेत्ता र'वै ते अग्गें ओह् पढ़ने गित्तै कांटिन्यू करै ते जिसी बचैरे गी हून नेईं समझ आ दी घरे आह्लें दे पैसे खर्चाने गित्तै मत पढ़न देओ अग्गें घरें आह्लें पास्से दिक्खियै ते उं'दा बिजनेस संभालन ना कि उं'दे पैसे बर्बाद करन ताहीं तोहाईं ते जेह्ड़े बच्चे दा मन लगदा पढ़ने गी ते ओह् अग्गें मेरे स्हाबै कन्नै उसी पढ़ना चाहिदा ते जित्थै तक्कर ओह् पढ़ी सकदा उसी पढ़ना चाहिदा